द्रिल मेसिनखौ आं दाख्लैसो बायदोंमोन नोरै हामबादिं द्रिल जि बे जोंनि थाखाय बहुद साक्सेफुल बुस्तु द्रिला जोंनि वाल फुथुंनाय बा गावफ्लंनायाव जोङो खुरख'नायफ्रावबो बे वाल कातिंफ्रावबो जेरै मेरै बाहायजायो हामबादिं द्रिला जेरै हाम्मार द्रिल होनोबा जों बयबो मिन्थिखागौ नामजादा जों बिनि थाखायनो राफ युज खालामबाबो जेबो जाया जोबोद मोजां बुस्तु बेयो बयबो खालामनो हागोन आरो बयबो बायनानै बाहायनो हागोन हामबादिं द्रिला जोंंनि थाखाय साक्सेसफुल